जुथाया जोबोद मोजां आङो बेंतल बाजाराव बायदोंमोन बियो लादों जाहैबाय नैजौ गाननोबो मोजां आरो कलेजआव थांनायावबो आं सामफ्रामबो गानो जेबो जायाखै गायाखैबो आथाफ्राबो मोजां नायनोबो मोजां बेखौ गाननानै आं जोबोद मोजां मोनदों